गामि ओनसोलाव जोङो खेला गेलेनानै जोबोर मोजां मोनो मोनफ्रोमबो बोसोर गोदानफ्राव जोङो खेलाफोरखौ लानानै गामियारिफोरा फालिथायखौ फालियो जेरै काबादि भलिबल खारनाय डिसकास उइत्र' बेफोरबादि खेलाफोरखौ बोसोरफ्रोमबो गोदान बोसोराव गामिफ्राव बा क्लाबफोराव होनाय जायो खेलाफोराव जायनो देरहायो बिसोरनो बान्था महरै होनाय जायो आरो जों खेला गेलेना देरहानानै बान्था मोनोब्ला गोसोफोरखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनो देरगानाय मोनो सानफ्रोमबो फुंआव आरो बेलासियाव इगसारचाइस खालामबाय थायोब्ला बा खेला गेलेबाय थायोब्ला जोङो जोंनि देहाफोरखौबो मोजाङै लाखिनो हायो जोंनि देहाफोरखौ जों गोगोम मोनो देहायाव बेमार आजारफोरा हरखाबै सोमजिनो हाया बिदिनो थांनाय दानाव खेल महारनावबो गोबां काबाडि गेलेनानै सोरबा खारनानै देरहानो हादों बेनिफ्राय आंबो गेलेनानै एलएसि लेबेलाव चेमपियन जानानै जोबोर गोजोन्नाय मोनदों मेदेल आरो सारटिफिकेट मोननानै

फैबाय थानाय फैबाय थानाय स्टेट नि गेमाव गेलेनो मोनगोन होन्नानै आङो जोबोर नाजागासिनो आरो दासिम सानफ्रोमबो प्रेकटिस खालामगासिनो बिदिनो जायखि जाया प्लेयार फ्रा गेलेनानै देरहानो हायोब्ला नेसनेल लेबेल मोनोब्ला जोबोर गोजोन्नाय मोनो आरो आरो देहाफ्राबो मोजाङै थायो खेला गेलेनायाव रावबो गेदेर एबा उन्दै गासिबो गथ'फोरा माने गावखौनो गाव बैसोखौ लानानै जेबो लाजिनाय एबा जेन्नाय बेबायदि साननाङा गोसो थायोब्लाथाय गेदेरब्लाबो उन्दैब्लाबो सानफ्रोमबो नाजानाय थायोब्ला जायखि जाया खेलाफोरावनो देरहानो हायो